मुझे लगता है कि बच्चों के लिए जिद्दी और बॉटलिंग दोनों ही अच्छे विकल्प हो सकते हैं लेकिन यह विषय व्यक्तिगत पसंद पर भी निर्भर करता है जिद्दी कंपा के चेनल पर उपलब्ध वीडियो और सामग्री उनकी शैली और शिक्षा के तरीके के आधार पर लोगों को पसंद करते हैं वहाँ बॉटलिंग भी अपने सच्चाई को समसारी से विशेष रूप से लोकप्रिय है आपके बच्चों की रुचि और उम्र के हिसाब से आप उन्हें इन दोनों में से किसी को चुन सकते हैं